गाते समय बेंड या संगीत के साथ में कैसे सहयोग करते हैं गाते समय जब आप बैंड को बैंड या कोई गाना गाते हैं तो बैंड के साथ में गाना गाते तो वो गाना और भी सुन्दर बन जाता है क्योंकि अकेले जब हम गाना गाते हैं तो वो सुन्दर ही नहीं लगता उसके पीछे की साउंड आना बहुत जरूरी है बहुत सारे सिरीयल्स हैं मूवीज़ हैं उनमें भी पीछे का साउंड चलता है जिससे वो चीज़ सुनने देखने में हमें अच्छा लगता है क्योंकि जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं या देखते हैं तो उसके पीछे का बैकग्राउंड जो बैंड होता है जैसे बहुत सारे ढोलक की आवाज हो गयी बाँसुरी की आवाज हो गयी पौड की आवाज हो गयी ये बहुत सारी आवाजें होती हैं या डरावनी आवाजें हुई या किसी की वौइस हो गयी ये सारी चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं ताकि हमें उस चीज को सुनने में मजा आता है और वो एक तरीक़े से उस चीज़ को बहुत सुन्दर बना देते जिससे देखने वालों को बहुत सुन्दर अच्छा और गाते समय जब हम बैंड के साथ गाते हैं तो वो हमारे एक ब्रेक देने का भी काम करता है जिससे हमें गाने के बीच में ब्रेक दे सकते हैं या ब्रिथिंग ले सकते या साँस ले सकते हैं